हेल' मेडाम आं माबालै बड'लेण्ड मुलुगसालिनि सोलोंसालिनि फरायसा खोनाबाय ओमफ्राय आं आंनि नामा मनस कुमार ब्रह्म ओमफ्राय आं मोनसे माबा बे एम्फौ फिसिनायनि सोमोन्दै एसे बायद'खौ बे माबायाव मावो होन्नायखाय नों बायद'नाव एसे सुलु लाहरदोंमोन आरो मारै मारै खालामबा मोजां जायो बे एम्फौनि सोमोन्दै बेखौनो सावरायनो बेखौनो सोंहरनाय जादोंमोन

औ औ

औ औ औ औ औ

औ औ औ औ औ बायद'

औ औ औ औ औ औ मेडाम औ औ औ औ होम्बालाय मेडाम बेखौनो फारि फारि लेरनानै माबायाव होयोबानो साक्सेस जागोन ना मेडाम औ औ औ औ औ दे होम्बा मेडाम धन्य'बाद थाबाय नोंनिसिम